नमस्ते कुलदीप चाचा जी कुलदीप सर ते में सुनेआ तुसें ओह् लैने हे बदाम ते अखरोट ते असें नमीं नमीं हट्टी खोली ऐ ते असें कोई दस पंदरां वैरायटियां रक्खी दियां ते मिगी सनाओ हां तुसें कोह्के लैने जेह्के इक लाटी ऐ उत्थै लगदे ओह् लैने जा उधमपुर आह्ली बक्खिया लगदे ओह् लैने जां जेह्के कशमीर आह्ली बक्खिया लगदे ओह् लैने तुसें कोह्के लैने शैल लैने जां सस्ते लैने जां मैंह्गे लैने श्रीनगर दा हां जादै शैल न अच्छा जादै शैल उत्थां गै ऐ नी पर असेंई जेह्के अच्छा अच्छा नेईं तुस केह् आक्खै दे हे तुस सना दे हे नी कुत्थें न शैल तुस सना दे हे शैल कुत्थां थ्होने अच्छा पर मैंह्गे होने अस दिक्खै दे हे जित्थाुआं सस्ते थ्होई जंदे हे कि गरीब आदमी न

अच्छा उत्थुआं शैल लब्भी जंदे चलो उत्थै दिक्खगे ते तुआहीं उधमपुर आह्ले पास्सै निं होंदे हैन एह् अच्छा चनैह्नी दा थ्होई जंदे अच्छा पर नेईं असें अच्छा अच्छा अच्छा असें ओह् लैने जित्थां असें गी पैंकिंग बी थ्होई जंदी आपूं कुत्थै इ'न्ना करना अखरोट पैह्लें भन्नगे फ्ही आपूं पैक करगे अस उत्थै जाह्गे जित्थां पैकिंग बी थ्होई जंदी होग अच्छा लब्भी जंदी गिरी बक्खरे लब्भी जंदी ऐ नी चलो फ्ही लेई लैगे अस ते मिगी सनाओ हां जादै शैल कोह्के पासै न उधमपुर आह्ले जा चनैह्नी आह्ले जा कश्मीर आह्ले ते औंदे कुत्थुआं न अरे औंदे कुत्थुआं न अच्छा अच्छा अच्छा तां जरूर उत्थें पता करगे नेईं तां महां उप्पर ताहीं भला जेह्का होर निं कुदै इ'नें त्रैएं जगह् बगैरा होर निं होंदे कुदै अच्छा बाह्रला बक्खरा औंदा अच्छा अच्छा पर मैंह्गा होंदा होना निं ओह् मैंह्गा होंदा होना ऐं तां हून बारै मिगी लगदा कोह्का रौह्ग कशमीर आह्ला बारै रौह्ना मेरे स्हाबै ठीक ऐ शुक्रिया शुक्रिया ठीक ठीक ऐ अच्छा अच्छा शुक्रिया शुक्रिया कुलदीप सर शुक्रिया शुक्रिया